सर वो मुझे सुगर की बीमारी है और दवा लेना था अच्छा तो सुगर में क्या क्या सब खाना है क्या क्या नहीं खाना है अच्छा अच्छा बिना चीनी वाला होता है हाँ मीठा नहीं खाना हाँ हाँ अच्छा हाँ तो सुगर की दवाई कितने की मिलेगी कितने पैसा लेकर आना पड़ेगा अच्छा कितने दिन की ख़ुराक मिलती है

और वहाँ पे वो सभी लोगों का इलाज होता है अच्छा अच्छा जैसे पैर उर टूट गया हाथ टूट गया उस सबका भी हो जाता है के उधर ऑपरेसन भी होता है किलनिक है क्लीनिक है ऑपरेशन नहीं होता है ओके ठीक है दुकान पर आता हूँ तो देना हाँ हलो सुगर की दवा मिल रही है ठीक है कब आएँ किस डेट पर

ओके ठीक है ठीक है कल आता